बुन्नी बरखा होइ छै तऽ रोड आओरपर पानि लागि जाए छै अथी भऽ जाए छै थाल किच भऽ जाए छै तऽ लोकके जाइ आबैमे लोकके दिक्कत होइ छै तऽ सरकार सरकार बनेतै तब ने धऽ कऽ अथी पानि आओर लागि जाए छै तऽ लोकके दिक्कत होइ छै हमरासभके हेबे राशन कार्ड नहि मिलल छै राशन कार्ड नहि मिलल छै तऽ बच्चासभके नहि दै छै दुइए प्राणीके दै छै दुइए गोटाके दै छै आओर बच्चासभके नहि दै छै तऽ हेबे अँगना घरमे एतेक थाल किच भऽ जाए छै जाहिपटार रोडसँ अँगनासँ निकललहुँ एतेक बान्ह आओरपर एतेक पानि लागल रहल तऽ सरकारे ने ई बनेतै रोड सरकारके बनाके रोड बने बनेतै तब लोक आदमी महिला लोक अपन लोक चलतै बुलतै लोक रहतै हौवे कचरावला कचरोवला आबै छै तऽ ओ कचरा कचरो आओर रहै छै रोड आओरपर रहै छै जल्दी ओहो नहि उठाबैत रहै छै गलीमे झाड़ू झाड़ू लगबै छै झाड़ू लगबै छै हौवे तब कचरा रहल बान्ह सड़कपर तऽ ओ अपनासँ उठेलक कचरावला कचरा आएल तऽ अपना अथी उठेलक अपन जेना तेना बान्ह बान्हके बान्हके बहारलक सोहारलक रोड आओरके साफ सुथरा केलक आओर बुन्नी बरखा होइ छै तऽ बुन्नी बरखा होइ छै तऽ नहि आएल नहि आएल अपन रोड तोड बहारैलए नहि आब नहि आब नहि आबैत रहै छै जऽ बच्चासभके हौवे राशन कार्ड नहि राशन कार्ड नहि अइ बच्चासभके नाम नहि अइ जुड़ल तऽ हौवे दुइ दुइ आदमीके दै छै बच्चासभके नहि दैए सेहो राशन कार्ड से सरकारे ने बनेतै हमरासभके नहि अइ कतेक अथी केलहुँ हँ आओर सरकार नहि बनेलक राशन कार्ड जाहिपटार अथी केलहुँ हौवे दुइ आदमीके हौवे मिलल आओर हौवे अपन अथी केलहुँ अँगना घर अँगना घरमे रहलहुँ अपना हौवे बुन्नी बुन्नी भेल बरखा भेल तऽ अपना घरमे अपना रहलहुँ अपना हौवे बच्चासभके हौवे अँगना घरमे हेतैके लागल रहल हमरासभके तऽ अथिओ नहि छै लोकके हौवे अथी कि अथी नल नलो नहि हमरासभके एखन छै अँगना घरमे अथी अथी करैलए नलो नहि छै तऽ सरकारे ने देतै तऽ सरकार ने अथी केलक तऽ वएह अँगना बहारलक सोहारलक रोड आओरके साफ सुथरा बुन्नी बरखा भेल तऽ जाहिपटार अपन पानी बरखा बरसा बुन्नी भेल अपन अँगना थाल किच भेल जाहिपटार अथी भेल बजै छिए अथी कि कहै छै बुन्नी बरखा हमरासभके राशन कार्ड नहि अइ ईसब तब ओहो नहि हौवे दैए बच्चासभ तीनटा बच्चा हमरा छुटल रहैए सेहोसब नहि दैए दुइ गोटाके दै छै दुइ गोटाके दै छै अपन राशन कार्ड कएक बेर अपन बनबैलए देलहुँ सेहो नहि बनेलक सेहो नहि बनेलक आओर हौवे फेर हौवे कहै छी बनबैलए तऽ सेहो कहै छै एखन नहि बनै छै राशन दुइ आदमीके अपन देलक